चांदवानी चंदानी भाॻवानी जोतवानी बेहरानी मलकानी गुरनानी रामानी रामचंदाणी चंदीरामानी मंशा रामानी लालचंदानी मेघानी कृपलानी बालानी आसनानी केवलरामानी रायचंदानी लालवानी रंगलानी चेतवानी केसवानी बिजाणी बिजलाणी तलरेजा आहूजा मदान खत्री रतनानी रहूजा कुकरेजा नवलानी बदलानी पाहुजा लखमानी बावलानी लखवानी हिरानी राम रखियानी नागपाल जेसवानी